ग्रीटिन्ग्स कार्ड हम जब कभी यूज करै छिए जब एक जनवरी नया साल आबै छै तब साथी सोराथीके साथ साथ दोस्तीके साथ साथ ग्रीटिन्ग्स कार्ड यूज करै छिए दै छिए ग्रीटिन्ग्स कार्ड दै छिए सभ दोस्त फ्रेण्डके सभके साथ ग्रीटिन्ग्स कार्ड ग्रीटिन्ग्स कार्ड दै छिए तऽ ओहिमे जकरा जे इच्छा रहै छै सभ अपन जे चीज अपन फ किछु दोस्ती छिकै फ्रेण्ड दोस्ती छिकै सभ अपन साथी सोराथी छिए तऽ अपन जे इच्छा होइ छै सभ अपन ओहिमे दै छिकै दै छिकै तऽ ओकरो जे इच्छा होइ छै दै छै एखन आबै छै आबै छै घरपर आबै छै दै ले आबै छै तऽ हमहूँ जाइ हिए दै ले तऽ हमहूँ जे चीज होइ छै पूड़ी पकमान जे चीज होइ छै सबचीज बनै उनैके रखै छिए तब हमहूँ दै छिए खिलबै छिए हमहूँ जाइ छिए ओकरा घरपर जाइ छिए जे चीज ओहो बनेने उनेने रहै छै तऽ ओ अपन खिलबै उलबै छै साथी उथी सभ होइ छै पिकनिक भी मनाएल जाइ छै साँझके सब साथी होइ एकसाथ पिकनिक भी मन मनबै ले जाइ छिए साँझ जब पड़ै छै तऽ नया साल जकरा जे इच्छा होइ छै अपन जे पूड़ी सबजी बनबैके होइ छै पूड़ी सबजी बनबै छै जकरा मुरगा आओर अपन मछली बनबैके रहै छै से सब बनबै छै जकरा जे इच्छा होइ छै जकरा जे अपन अनुभव होइ छै जे ओ किछु मनभावना छै अपन होइ छै सभ साथी सोराथी मिलिके सभ बनबै छिए सभ बनबै छिए सभ खाइ पिए एकसाथ छिए सब घुमै फिरै सबचीज ग्रीटिन्ग्स कार्ड अइसन चीजे भेलै सभपर ओ एक एक जनवरी आबै छै सभ अपन मस्ती उस्ती कएने उइने सब साथी सोराथी सभ बनैके खाइ पिए छिए सभ एकसाथ रहै छिए ह ह हस्सा हुस्सी बोला बोली सबचीज सभ एकसाथ सभ एकसाथ करै उरै छिए करै हिए तब ओ ग्रीटिन्ग्स आओरके समय जब भी सब आबै छै तऽ मम्मी पप्पासे भी डाँट सुनै नहि मिलै छै कहै छै कि सालभरिपर ग्रीटिन्ग्स काडै अएले साथी सोराथीमे आदमी कि करतै साथी सोराथीमे छै सभ बोलै बतिआबै सबचीज छिकै बोलै बतिआबै हिकै सभ साथी सोराथीके बात तऽ ककरो कोइ नहि बोलै छै सभके घरपर जाइ छै सभ हँसै बोलै सब छै कोई मम्मी पप्पासे मिलै छै ओकरो सभके परनाम उरनाम करै छै चच्चा चाची आण्टी सब चीज जे होइ छै से अपन मम्मी सभ अपन जे चीज होइ छै सबके अपन फेरो सुबहके उठै छिए सभके अपन जे चीज कहैके रहै छै तऽ अपन सभके बोलने उलने सबचीज अपन कएने उने जाइ छिए साथी सोराथी सब बहुत मस्ती करै छिए हर चीज सबचीज अपन करैत रहै छिए तऽ साथी सोराथी हिए तऽ अपन जे दुनू कोनो मिलै छै उलै छै अपन सबचीज करै उरै छिए तऽ कोइ ककरो कोइ बोलि नहि ने सकै छै तऽ अपन दुनूके अनुभव अपन जे दुनूके मोन मिलल रहै छै अपन दुनूके किछु भी करि सकै छिए हँ लेटर लेटर आओर तऽ किछु हइ जेना किछु चीज ओकर बाद जेना किछु चीजमे हमरा दैके रहै छै एप्लिकेशन भी लिखैके रहै छै तऽ ओहिमे लेटरके जरूरी पड़ै छै फेर हमरा किछु पप्प पप्पाजीसे चाही पप्पासे रुपा माँगैके हमरा रहै छै तऽ ओहिमे हम लेटरके यूज करै छिए फेर भाइ बहिन ककरो शादी फन्क्शन किछु चीजमे जाइके हमरा रहै छै तऽ हम ओहिमे किछु निमन्त्रण दिए पड़ै छिकै तऽ चाहे फोनपर चाहे बोलिए चाहे लेटर लिखिके दिए पड़ै छिकै सबचीज दिए पड़ै छै जब पप्पा मम्मी सभ आबै छै तऽ फेरो लेटर लिखलाके बाद फेरो आज कहाँ दूर हमरा जाइके छै कहिओ जाइके छै तऽ ओहिमे लेटर हमरा लिखै पड़ै छै कोनो कोइ चीज कोनो कागज पत्तर भी तनि बनबै उनबै पड़ै छै ओहिमे भी लेटर लिखिके दिए पड़ै छै एप्लिकेशन भी लिखिके दै छै ने तभिए किछु कार्यक्रम सब चीज होइ सकै छै अइसे होइ नहि छिकै तऽ शादी फन्क्शनमे जाइके होइ छै तऽ चाहे साथी सोराथीके साथ शादी फन्क्शनमे जाइके कहै छै दुनूमे दुनूके लेटर पेटर लेटर अपन दै वै छिए तऽ कहै छिए कि यहाँ चल वहाँ चल ई जे अपन सब होइ छै बोला बोली सबचीज होइ छै तऽ कहै छै ठीक हइ लेटर पप्पाजीसे रुपैआ माँगैके रहै छै मम्मीसे अपन जे छिकै से भाइ बहिनमे लेटर भी होइ सकै छै साथी सोराथीमे भी लेटरसे करि सकै छिए सबचीजमे लेटर होइ सकै छै सब चीजमे करि सकै छिए लेटरके बारेमे तब आओर किछु हइ जेना से अथी उम्म दीदी कन जाइके रहै छै तऽ ओहोमे तनि गो अभी सादी फन्क्शन अभी समय चलल छिकै तऽ अभी महिनामे शादी ओसब होइ छै तऽ ओहिमे बात विचार सब साथी सोराथी करै छिए तऽ कहै छै हँसी मजाकमे सबचीज होइ छिकै कहै छै लेटर लिखिए लिखि सबचीज लिखि उखि तऽ हँसिओ मजाकमे ओकरा हम लेटर दै छिए ओ हमरा लेटर दै छै ईसब होइ रहै छै तऽ हँसिओ मजाकमे सबचीज